अॼुकल्ह जा ॿार ॿाहिरां हेॾो छो त खाइनि अॼुकल्ह जे ॿारनि खे ॿाहिरों ई खाधो वधीक टेस्टी थो लॻे चाइनीस खाधो खाइणु काई होटलुनि में खाधो खाइणु उहो ई वधीक वणंदो आहे इन करे मां कोशिशि ईअं कंदी रहंदी आहे जीअं घर जो खाधो मां इन्हनि खे एॾो सुठो टेस्टी ठाहे ॾेई सघां जीअं उहो उन्हनि खे ॿाहिरियों खाधो न खाइनि न खाइनि घर जो ई खाइनि पर ॿारनि खे वणंदो ॿाहिरियों ई आहे पर उहो ॾाढो हानिकारक थो थिए अजिनो मोटो वग़ैरह कुझु विझनि था होटलुनि जा खाधा कुझु रखियलु थियनि था एॾो महांगो कोई वठे नथो सघे त ॿिए ॾींहं ते बि उहो हलाईंदा आहिनि पर उहो ॿार खाए खाधा खाए करे बीमार त पवनि पर ॿारनि खे उहा सम्झ नथी पए की ॿाहिरियां खाधा न खाइणु खपनि इन जे करे मां कोशिशि इहा ई कंदी रहंदी आहियां मुंहिंजी रोटी ईअं ठहे जीअं ॿारनि खे ॿाहिरों खाधो खाइणु विसिरी वञे मां कोशिशि इहा ई कंदी रहंदी आहियां सुठी ठाहिण जी न सम्झ में त युट्यूब था हितां हुतां साहिड़ी संगति खां सभिनी खां पुछंदी रहंदी आहे हीअ शइ कीअं ठाहिण खपे इहा शइ कीअं ठाहिणु खपे मां उहा परफेक्ट ठाहिण जी कोशिशि मां जाम कंदी रहंदी आहियां जीअं ॿार ख़ुशि थी करे सिर्फ़ु घर जो ई खाधो खाइनि कॾहिं कॾहिं वञी करे ॿाहिरां खाइनि मुंहिजी इहा ई कोशिशि चालू आहे की बाबा सुठे में सुठो खाधो घर जो टेस्टी खाइणु खपे हैल्दी फूड खाइणु खपे ॿाहिरियां इहे जेके खाधा आहिनि न उहे ॿारनि खे ॾाढो ई बीमार करे रहिया आहिनि